योगा करबैके चाही गो योगा करयके चाही जे ओहिसँ देह रहै छै स्वस्थ बढ़िआँ रहै छै आ दिन की अथि सभचीज करयके चाही योगा करयके चाही देह हाथ स्व अथि रहै छै बढ़िआँ बनल तकर बादसँ की कहियै गप बोलबह ने तब जाय कऽ से योगा करि कऽ तब हाथ गोड़ अपन सोझ रहल बढ़िआँसँ रहल बिमारी कम कयलक पवित्र रहल देह हाथ चलल बढ़िआँसँ माथा कान सभ छूटल रहल आब देह हाथ चलल गोड़ हाथमे दर्द नहि कयलक सभचीज ठीक रहै छै तकर बादसँ की कहै छै आ माथा कान योगा कयलक सभचीज छुटि गेल सर्दी खोँखी नहि भेल सभचीज बुखार जाड़ सभचीज छुटि गेल हाथ गोड़ पवित्र सनक लागल सभचीज तकर बादसँ